साढ़े एरिया दा ते इ'यै ऐ कि प्रेयर गै पूजा पाठ ऐ साढ़े इत्थे मंदिरे दी गै पूजा होंदी ऐ साढ़े एरिया बिच्च ते इ'यै चलनी ऐ शुरू बी इत्थुआं गै होई ते खतम बी मंदरे दी पूजा तक गै हुंदी ऐ पैह्ले परमात्मा फ्ही साढ़ी आत्मा अगर साढ़े परमात्मा खुश न ते साढ़ी आत्मा बी खुश ऐ अगर परमात्मा साढ़े खुश नी हैन ते साढ़ी आत्मा बी खुश नी ऐ पूजा गै पूजा ऐ भगवान दी पूजा दे बिना ते अपना कुछ बी नेईं ऐ भगवान दी मर्ज़ी दे बिना साढ़ा इक पत्ता बी नी हिल्ली सकदा अस इक सांस बी नी उं'दे बगैरा लेई सकदे हैन भगवान दे बिना इक कदम बी नी चली सकदे भगवान दे पूजा दे कन्नै गै साढ़ा सब कुछ ऐ इ'यै साढ़ा मतलब कि साढ़ा रिलीजियस ट्रेडिशन ऐ ई इ'यै इं'दी बजह कन्नै गै अस जनम लैन्ने इं'दे बजह् कन्नै गै साढ़ी मृत्यु हुंदी ऐ इयै असें पंज तत्व बिच्च विलीन करदे न धर्म ही पूजा बस पूजा गै करो पूजा गै भगवान दे बिना कोई अपना नी ऐ कोई पेरेंट्स दे पेरेंट्स ते भगवान इक्कै चीज़ न बाकी कोई रिश्ता किश नी ऐ सारे रिश्ते जोड़े दे बने दे होंदे इक पेरेंट्स ते इक भगवान जेह्ड़े होंदे उ'यै साढ़े अपने न बस इं'दे पर गै विश्वास करना कि कि जेह्ड़े साढ़े पेरेंट्स न ओह् भगवान दा रूप न भगवान ने उनें गी अपने रूप च असे मतलब कि दर्शन दित्ते दे ते पेरेंट्स दे बिना साढ़ी ज़िंदगी च कुछ बी नी ऐ होर भगवान दे बिना बी साढ़ी ज़िंदगी च कुछ नी ऐ